हैल्लो लो हां जी केह् हाल ऐ बस ठीक ठाक और हां हैल्लो हां इत्थै ते बड़ियां जैदा न मड़ी जगह् इत्थै तुस आए घुम्मे दा इत्थै कोई घट्ट ऐ घुम्मने दा इत्थै ते बड़ा घुम्मने जगह् ऐ इत्थै तुस जम्मू बावे जाई उत्थै पैह्लें आओ जम्मू च ते बावे च आओ फिर वैशनो माता ऐ कोल कंढोली देवी माता ऐ मानसर ऐ इत्थै ते पत्नीटाप ऐ बड़ी जगह् जैदा इत्थै बी तुस जाओ हां शिव खोड़ी जाओ तुस इत्थै कोल कंढोली जाओ

ते एह् थोह्ड़ा दूर ऐ बिंदग रेआसी रयूसी टप्पियै अग्गें ते इ'यां जम्मू च न ते गांधीनगर साईं बाबा दा मंदर ऐ इक अजकल नवां खुह्ल्ले दा इक तिरुपति मंदार उद्धर जाओ ते हां एह् ते ऐ गड्डी करनी पौनी आपूं ते हून अजकल ते कोला बी चली चलियां अजकल ओला ओला ओला बी चली दियां ते हां उत्थै बी ओला जंदी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ गड्डियां बी जन्दियां अपने बी चली लाओ तुस वैसे पैसे लगदे हून एह् निं मी पता ऐ किन्ने लैंदे पर उत्थै जाओ ड्रैवर बी होंदे गड्डियां होंदियां मतलब कि लेई लैंदे न दो ज्हार तक पत्नीटाप तक हां बड़ा शैल ऐ उत्थै रौह्ने रुह्ने दा बड़ा हट शट बने दे उत्थै होटल शोटल बने दे ते उत्थै मानतलाई सुधमहादेव हून नमां बनी दा सब उद्धर हां ना ना इत्थै बड़ियां घुम्मने गी जगह्ं तुस घुम्मो सेही इक बारी इत्थै बड़ियां न वैश्णो माता दे होई आओ पैह्लें शिव खोड़ी होई आओ ते नौ देवियां चली दियां हां ते अ'ऊं कोई गल्ल निं अ'ऊं देगी तुसें नंबर ते तुस जाएओ कोई गल्ल निं व्हाट्सऐप भेजी ओड़गी अ'ऊं तुसेंगी जेह्के अजकल मोबाइलें च चले दे भेजी ओड़गी अच्छा अच्छा फ्ही अच्छा